हैलो घर ओ हट्टिया ओ ना यरो ब्याह् साढ़ै समान चाहिदा गलास प्लेटां तुसेंगी पता गै फ्ही ब्याह् च ज्यादा गै लगदा समान कि'यां कि'यां बंडल गलासै दा ते अच्छा ते प्लेटें दा अच्छा फ्ही थोह्ड़ा घट्ट करगियां नी अच्छा अच्छा हां ते होर हां उ'ऐ चक्कर ऐ नी महां पुच्छी लैनी आं कि भई कि'यां कि'यां पैह्ले पुच्छी दी गल्ल खरी होंदी ब्याह् बस इ'यै दस्सें बारें दिनें हां पैह्लें महां फ्ही कोई जंदा उठी ना सिद्धा गेदा हां ओह् बी होने महां पैह्लें पुच्छी लैन्ने आं ते फअही लेई औन्ने आं महां पैह्लें दीदी गी पुच्छी लैन्ने आं नेईं किश अलग होने ना पैह्लें मगर गीतें ऐ आस्तै सत्संग बगैरा एह् अलग लैगै होगे ते फ्ही ब्याह् आस्तै एह् आपें आंह्नदे हूं महा उस्सै स्हाबै दा बंदा औंदा नी ठीक ठीक तां पुच्छी लैन्नी आं पैह्लें हां ओह् ते ऐ गै कन्नै मगर इ'यां तुस दकानां उप्पर गै होनियां ऐ नी जेल्लै मर्जी कोई आवै